हैल्लो हां जी हां जी कोह्का चाहिदा फैसिलिटी तुसें होना वाईफाई होना टी वी होना गीजर होना डबल बैडरूम ऐ अपना डबल बैड चाहिदा ट्रिप्पल हां डबल बैड चार्ज होने ते अपने डबल बैड दे ठारां सौ

सब किश कैलू चाहिदा कोई गल्ल नी एडवांस पाऊड़ो थोह्ड़े देआ मैं बुक करूना ठीक ऐ इस्सै नंबरै र करूड़ेओ पेटीऐम्म ठीक